ग्रामीणके लोक जे छै ओ जे छै मतलब मैथिल भाषामे बाजै छै आ शहरके लोक छै ओ जे छै मतलब हिन्दी भाषा बाजै छै हिन्दी इंग्लिश मतलब ई हिन्दी इंग्लिश भाषा बाजि रहल छै लेकिन ग्रामीणके लोक जे छै मैथिल भाषा जे छै बाजै छै मतलब ग्रामीण आ शहरके लोककेँ खान पीन भी अलग छै शहरके लोक जे छै मतलब खाना भी ऑनलाइन मँगबाकऽ मतलब खाइ छै तऽ ग्रामीणके लोक जे छै खुदसँ मतलब बना कऽ खाइ छै मतलब ग्रामीणके आदमीके मतलब कपड़ा जे छै ओ बहुत ही सादगी आओर सीधा सरल रहै छै लेकिन शहरके जे छै कुछ मतलब फैशन जे छै कपड़ाके किछु जे छै से अलग होइ छै ग्रामीण आओर शहरमे जे छै मतलब भाषाके भी बहुत अन्तर छै तऽ मतलब शहरमे आदमी जे छै जे मैथिल भाषाकेँ थोड़ा भी युज नहि करै छै लेकिन ग्रामीणके व्यक्ति जे छै ओ थोड़ा थोड़ा हिन्दी मतलब बाजै छै फिर अङ्ग्रेजी भी बाजि लै छै फिर मैथिली तऽबाजबे करतै कियाक तऽहुनकर तऽमिथिलाकेँ भाषा छै मैथिल